साढी रियासी ड़िस्ट्रिक्ट च जेह्ड़ा हैल्थ केयर दा ढांचा ऐ ओह् कोई जैदा मजबूत नेईं ऐ काफी कमज़ोर ऐ होर अस्पताल ते डिसपैंसरी दे नां च जेह्ड़ियां इत्थै चीजां मजूद न ओह् काफी निं हैन जेह्ड़ा सरकारी अस्प अस्पताल ऐ ओह्दा बी स्टैंडर्ड कोई जैदा कोई इन्ना खास नेईं होर काफी ओह्दा स्टैंडर्ड बड़ा डाउन ऐ और ते इक नमां अस्पताल खु'ल्लेआ ऐ नरायना अस्पताल ओह् फिर थोह्ड़ा अच्छा ऐ लेकिन जेह्ड़ी जेह्ड़ी आम जनता ऐ जां जेह्ड़ी गरीब जनता ऐ ओह्दी पौंह्च कोला ओह् अस्पताल बड़ी बाह्र ऐ क्योंकि बड़ा मैंह्गा होने दे कारण लोक उत्थै जैदा जाई निं सकदे ते जां सरकार गी इस पास्सै बी थोह्ड़ा दिक्खना चाहिदा हैल्थ केयर सिसटम आह्ले पास्सै बी और जेह्ड़ी मैडिकल फैसिलिटियां न लोकें आस्तै ते ओह् काफी निं हैन साढी रियासी डिस्ट्रिक्ट ते काफी घट्ट न